जी हाँ मैं और मेरे बच्चे बैंकिंग क्षेत्र में कैरियर बनाना पसंद करेंगे अब हमारा सबसे पहले भूमिका यही रहेगी किसी भी बैंक के सेक्टर में अगर जुड़ते हैं तो उसमें अच्छी पोस्ट पर हम बने रहने के लिए हमें कैरियर बनाना है और जैसे ही हम किसी अच्छी बैंक में जुड़ेंगे बैंकिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है जिसमें क्या है कि एक तो वर्क लोड भी वो होता है बिलकुल और काफी एक्सपीरियंस होता है लोगों से मिलने जुलने का काम रहता है और इसके अलावा इसमें देखा जाए तो एक सारी छुट्टियाँ भी वो होती हैं राज्य की छुट्टियाँ भी होती हैं तो परिवार को भी समय देने का मौका मिल जाता है इसमें अगर बैंकिंग में कैरियर बनाते हैं तो और समय सीमा भी इसमें बहुत अच्छी हाँ कुछ थोड़ा सा टारगेट्स रहते हैं जो हमें पूरा करना पड़ते हैं और वो किसी भी जॉब में करना पड़ते हैं कैरियर में किसी में भी काम तो करना पड़ेगा बिना काम के पैसा कहीं नहीं मिलता है हाँ ये तो सही है कि हमें कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा